हैलो हा प्रियंका तूं कीअं आईं हा मां पाण वीचारयां पई अॼु प्रियंका जो फोन कीअं अची वियो आहे हा सुठो आहे न थो यादि कयईं छा कयूं घरनि जे कमन में ई टाईम कोनि थो मिले हा मुंहिंजी ग्रेज़ुएशन त बसि पूरो थी वियो आहे मां सुबुह जो जॉब ते वेंदी आहियां पो घर जा कमु पोइ मुंहिंजी ऑनलाइन क्लास हूंदी आहे पोइ रोटी पाणी पोइ वरी घर जो कमु पोइ वरी शाम जो मुंहिंजो बि क्लास ईंअ बस हाणे फ्री थियमि ॾिठो मोबाईल में तुंहिंजो फोन आयो आहे प्रियंका त ॾिसी करे खुशी थी हा बसि मां पाण वीचारयां पई ॼाण चेटीचंड अचणु वारो आहे पंहिंजो फेवरेट त्योहारु आहे अने केॾो आनंद ईंदो आ्हे हिन त्योहार ते हा ऐं प्रियंका यादि अथई असांजी सोसाइटीअ में कीअं धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि पो तूं ईंदिअ न हिन दफ़े हा पाण टे ॾींहं प्रोग्राम हूंदो आहे पंहिंजे मंदर में अखण्ड पाठ रखंदा आहिनि बहिराणो हूंदो आहे डीजे हूंदो आहे पोइ सुबुहु शाम परसादी चालू हूंदी आहे बाईक रैली बि कॾंदा अॻे दफ़े खां चालू कई हुननि न हा ॾिस हिते पंहिंजी सोसाइटीअ में शाम जो सर्कस आहे ख़बर अथई प्लॉट में वॾो प्रोग्राम थींदो अथई मेन चेटीचंड जे ॾींहं ते हा हा छेॼ बि ॿई टाईम हिन दफ़े छेॼ रात जो बि रखी अथनि हा हा अॻिए दफ़े त ख़बर अथई वाईट अने ब्लू कलर रखियो वन हिन दफ़े वाईट ऐं ऑरेंज कलर रखियो अथनि

ॿियो वञी ॿाहिरां खां ॻाइणु वारा अचणु वारा आहिनि न न हिन दफ़े ॿिया ता अचनि अॻिए दफ़े उहे आया हुआ हिन दफ़े ॿिया ता अचनि ऐं नंढनि ॿारनि जा बि प्रोग्राम रखिया अथनि जीअं नंढा ॿार सिंधीअ में नी पलउ ॿुधाइणु या कोई स्पीच हुजे ॿार झूलण साईंअ जी इतिहास हुजे उहा ॿुधाईंदा हिन दफ़े नंढे ॿारनि जो प्रोग्राम रख्यो थन तुंजे आस पास में कोई हुजे अहिड़ा ॿार जंहिंखे स्पीच ॾिअणी हुजे पाटीसिपेट वठणो हुजे त मूंखे चइजे हुननि जो नालो लिखाए ॾींदी मैं न न लंगर ॿई टाईम चालू हूंदो भोग ॾींहुं त बि लंगर चालू हूंदो हा हा सची ॻाल्हि आहे हा हा प्रियंका ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हा प्रियंका पको कॼां हा फोन हा हा